बिचोलीच्या शिरगांव ह्या गांवांत लयराईचो व्हडलो उत्सव जाता त्या उत्सवांत लोक खूब एकठांय जातात आनी ते देवी कडेन कितेंय आपली मनोकामना मागली जाल्यार इच्छी पुर्ती साठी काम कम्प्लीट जाले नंतर लोक लांकडांची भेट दोण हें म्हणून दितात आनी ताका खूब लांकडांचो उजो घालतात ते जात्रेच्या दिसाक आनी ते उज्याचेर उजो पेट्टा आसतना ताजे भक्तगण आसात ते उज्या वयल्यान चलून वयतात ही आखख्या भारताक हांवें खंयच पारंपारीक अशी जात्रा पळयली ना अशी एक मोठो उत्सव हो आमगें शिरगांव ह्या गांवांक जाता आनी ती आपलें काम मनांतल्यान मांगला तें काम कम्पलीट केले शिवाय भक्तांची कशी फाट सोडना ती भक्तां खातीर सा लडून आनी झुजून आपलें काम करून घेवन आपले इच्छे पुर्ती आपली मागणी तांचे कडच्यान करून घेता आनी लोकांच्या मना सारकी ती तांकां लोकांक व्हावरून दिता अशी ही शिरगांव बिचोली ह्या गांवांत अशी जात्रा मोठ्या उत्सवांत करतात एप्रील ते मे ह्या दर्म्यान मदींच केन्ना जाता